जी हाँ मुझे यात्रा करने के लिए तरह तरह की जगहों पर जाना बहुत पसंद है मैं मुझे समुद्र भी बहुत पसंद है पहाड़ भी मुझे बहुत पसंद है ऐतिहासिक स्थान और मंदिरों पर भी जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है जैसे कि हमारे घर के पास मनोवन टेकरी है मुझे वहाँ भी जाना बहुत अच्छा लगता है दूर दूर से वहाँ लोग आते हैं वहाँ के एरिये को देखने के लिए और ऐतिहासिक मंदिर जो हैं धार्मिक स्थल जो हैं वह भी हम मुझे बहुत पसंद हैं मैं हर शिवरात्रि के अवसर पर उज्जैन जाना बहुत पसंद करती हूँ अपने परिवारजनों के साथ अपने मित्रों के साथ मुझे उज्जैन जाना काफ़ी पसंद है हर शिवरात्रि के अवसर पर मैं वहाँ जाती हूँ और बहुत मनोरंजन के साथ हम वहाँ भगवान शिव जी के दर्शन करते हैं और रिश्तेदारों के साथ भी मुझे जाना काफ़ी पसंद है